ہلو السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ جی میں ثنا بول رہی ہوں جی میری بات لینڈ لائن آفس سے ہو رہی ہے کیا جی در اصل بات یہ ہے کہ میرا انٹرنیٹ کچھ کنیکشن کچھ دنوں سے کم ہے خراب چل رہا اس کا کافی اس کا اسپیڈ کافی کم ہے جی جی کیا آپ بتا سکتے ہیں جی اسپیڈ کیوں کم ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے اوہ آپ بتا دیتے تو بڑی مہربانی ہوتی اچھا اچھا اوہ مجھے اس سے بہت دقت ہو رہی ہے جی جی جی اچھا تار سب تو میں صحیح سے دیکھ لیا ہوں چیک کر لیا ہوں جی آپ کہیں تو پھر سے چیک کر لوں جی جی اچھا اچھا جی سب صحیح ہے جی کیا آپ اپنے آفس سے کسی آدمی کو بھیج سکتے ہیں جی جی تھوڑا دیکھ لیتے کیا پرابلم ہے نہیں ہیںا جی جی جی میرا ایڈریس جی چلیے لکھ لیجیے جی جی میرا ایڈریس ہے ارریا سنگرام ضلع مدھوبنی بہار جی جی میرا موبائل نمبر جی جی جی اچھا اچھا اٹھانوے زیرو دس اٹھاون زیرو اڑتیس جی جی ذرا جلدی بھیج دیجیے گا جی اچھا اچھا ٹھیک ہے تو وہ آ جائیں گے تو پھر کال کر کیجیے گا جب وہ آ جائیں تو مجھے اس نمبر پر کال کریں گے جی جی میں گھر ہی پہ رہوں گا جی جی یہی تھوڑا ضروری ہے ہم کو اس سے بہت دقت ہو رہی ہے کی مہربانی ہوتی اگر کر دیتے تو جلدی بھیج دیتے تو پھر پھر چیک کر لوں جی جی شکریہ